साढ़ी संस्कृति दा जेह्ड़ा मुक्खा पेसा ऐ ओह् ऐ खेत्ती बाड़ी लेकिन में इस जेह्ड़ी पेशे कोला बाह्र आई गेदी क्योंकि जिसलै में निक्की होंदी ही ते मेरा इक सपना हा कि में इक गुरुबना अध्यापक बना क्योंकि अधयापक इकऐसा पेशा ऐ जेह्दे च अस अपने अपने अपना ते अछा करी गै सकने अप्पू ते अछी सोच रक्खी गै सकने लेकिन अस इक बड़े सारे लोकें दा जेह्ड़ा मार्ग दर्शन करी सकने ते इक बड़ा गर्व आह्ला पेशा ऐ जदूं में इक बच्ची होंदी ही ते में हमेशा अपनी मम्मी गी आखदी ही में इक अध्यापिका बनना चाह्नी आं और इस समाज च अपना कोई जोगदान देना चाह्नी क्योंकि अस दिक्खने होने आं अज कल दे जेह्ड़े बच्चे ऐ एह् नशे गी लेईयै बड़े अकर्शितहोआ करदा क्योंकि एह्दा जेह्ड़ा मुक्ख कारन एह् ऐ कि ओह् पढ़े लिखे दे ऐनी ते में चाह्नी आं कि में पढ़ी लिखियै इक आध्यापिका बनां ताकि में उनेंगी जागरूक करां एह् तोआड़े तांई एह् सेहोई नी ऐ तुस पढ़ी लिखियै इक अच्छा लक्ष्य प्राप्त करी सकने